ہاں سر آپ ڈیپیک سے سر میں ظفر بول رہا ہوں سوینتھ کلاس میں ہوں اور سر مجھے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ چاہیے تھا میرے فادر فر ہو گیا ہے یہ میں جہاں ان کا ٹرانسفر ہو رہا ہے وہاں میں ایڈمیشن کرانا چاہتا ہوں تو اگر کالج کی طرف سے مجھے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو میرا سال بچ جائے گا اور جی میں نے ایس ٹی کالج میں بات کی ہے اور تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب جی جی انہوں نے ٹران ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مانگا ہے اور اس بیس پہ وہ ہمیں ہاں جوائن کرا لیں گے جی سر نہیں بونافائیڈ تو ابھی نہیں چاہیے میں آگے لے لوں گا اگر ضرورت پڑے گی لیکن اپلیکیشن تو نہیں کوئی لکھنی پڑے گی اس کے ساتھ میں اوکے اوکے سر یہ جو فیس ہے سر یہ جو اس کی فیس ہے تو یہ کس کہیں مطلب کیش میں کہیں پہ دینا ہوگا یا مجھے آن لائن ٹرانزیکشن کی ضرورت ہے اوکے سر تھینک یو سر